आं आंनि बिबार बारिखौ सामलायनायाव गोबां बिथिंआव दिनै जेंना सहायनो गोनां जायो गुबुन फारसे

गाग्लिनाय जानाय बोरमाफोरनि जानाय मानाय गोबां बेफोरबायदि उपद्र'ब जायो आरो

आरो बेफोर बे बिबारफोरनि बिगुफोरनि बेमार जाय बेमारफोरखौ दिनै गुबुन गुबुन बिथिंनि मुलि दावालि होनो गोनां जायो आरो बेल' नङा गोबां दिनै बार अखाजोंबो दिनै बेफोरबायदि गाज्रि जालांनो हमो बिबारफोरा अखा बांद्राय हायोब्ला बेफोरबायदि गुबुन गुबुन बेमार सन्देरनो हमो जाय बेमारफोरखौ गोबां समाव बिबारफोरा जोंनि नस्थ'बो जालांनो गोनां जायो आरो बिबारफोरा बेफोरबायदि समाव नस्थ' जायै जायै जोबनायनि लामासिमबो फैयो आरो गायफिन्नो गोनां जायो दा बेफोरबायदिनि थाखाय गोबां दिनै जेंनाफोर सहायनो गोनां जायो आरो बे जेंनाफोरनि थाखाय गोबां दिनै राहा लामा नागिरबायनो गोनां जायो जायनि जाहोनाव गोबां समाव गोबां रांनिबो गोनांथि जायो समाव गोबान रांल' नङा बेयाव जोंहा गोबां खस्थ'बो खालामनो गोनां जायो दिनै देहायारि खस्थ' आरो बेफोरबायदि मेन्टेलिटि खस्थ' आरो गोबांथार बेफोरबायदि खस्थ' खालानो गोनां जायो